हेल्ल' औ औ आदा हेल्ल' अह फानो फानो आदा गोबां रोखोमनि मोनो गलाब बिदिनो तगर लिलि बिदिनो गोबां माने बायदि बायदि रोखोमनि बिबारखौ मोनो मोनो बेखौबो मोननो हागोन फैनानै नायनानै बासिना लानो हागोन गोबां रोखोमनि दालियाबो मोननो हागोन

दं फैनानै नायफैब्ला गासैखौबो मोननो हागोन नोंथाङा फैनानै नोंथाङा फैनानै बेखौ बेखौ गासैखौबो मोनजोबाब्लाबो फांफा फांनैखौ मोननो हागोन बेयो जोंनि गार्डेनावथ' बेयो मोजाङैनो दं नोंथाङा लांनानै गायनायनि उनावहाय नोंथाङा माबायदियै जोथोन लायो बेनि सायाव सोनारगोन ओरैनोलाय जोंनियाव मोजाङैनो दङ दायो औ बेखौ थाबावबो मोननो हागोन बेखौ जोथोनै लाखिना दोननाय जादों लांनानै नोंथाङा बेखौ हायावबो गायनो हागोन बे नोंथांनि सायाव सोनारगोन बेयो दं बेयो बाजि रांनिबो दं बेयो जौसे रांनिबो दं नोंथाङा फैनायनि उनावहाय गोबां लायोब्ला बेनि गेजेरावनो माबा मोनसे मिलायनानैनो जों हरनो हागोन अ औ औ औ औ औ बिब्दि बिबारबो दं गोबां दं

औ औ औ औ औ बेयाव दैलि जानाय बिबार बेफोरबायदि मोनगोन लिलि बिबारफोर दङ आरो गोबां सिनारि सिनारि दंफांबो मोननो हागोन फैदो नोंथाङा फैनानै बासिनानै लानो हागोन औ देह जागोन दे जोंनि अदालगुरि जिल्लानि जोंनि कसुबिल ओनसोलावनो दं देह देह फैदो औ